साढ़े एरिया च बड़े सारे स्कूल न साढ़े जम्मू प्रांते च बड़े स्कूल न और इक सारे स्कूल बधिया तूं बधिया न हून ते वैसे अज्ज कल ते बड़े सारे पब्लिक स्कूल बी आई ए न जेह्ड़ी बड़ी अच्छी ओह् बी अच्छी शिक्षा देआ दे न पर एह् स्कूल इक कामन मैन आस्तै बड़े गै मैंह्गे न ते जेह्ड़े साढ़े गौरमैंट स्कूल न उद्धर बड़ा ई हाइली क्वालीफाइड स्टाफ ऐ और ऐसी गल्ल निं ऐ गौंरमैंट स्कूल चा पढ़ी पढ़ियै साढ़े बड्डे बड्डे जेह्ड़े जरनैल होंदे हे बड़े बड़े अफसर होंदे हे आर्मी दे अफसर होई गे सेह्त आह्ले मैह्कमें दे अफसर होई गे साढ़े बड्डे अफसर उत्थुआं ई बनदे हे ऐसी गल्ल निं ऐ जेह्ड़े साढ़े अच्छे स्कूल न जि'यां श्री रणवीर मल्टी लिटरल स्कूल ऐ जिसी हैरीटेज स्कूल आफ जम्मू आखदे न एह् श्री रणवीर सिंह हुंदे टाइम दा ऐ और जि'यां पैह्लें साढ़ा हरिसिंह स्कूल ऐ एह् साढ़े जम्मू दी रेजिडैंसी रोड़ पर ऐ एह् बी बड़ा पराना स्कूल ऐ राजा दे टाइम दा उस तों बाद साढ़ा स्कूल ऐ जेह्ड़ा एह् मुबारख मंड़ी ऐ जित्थै राजे दी ओह् होंदी ही दरबारी कोट लगदी ही मुबारख मंड़ी बड्डा साढ़ा स्कूल ऐ तो बहुत पैह्लें जेल्लै जम्मू च साइंस आई गेआ कुड़ियां आस्तै साइंस नेईं ही एह् सबतूं पैह्ले मुबारख मंडी च आई और बड़ी कुड़ियां जेह्ड़ियां न टवैलथ बाह्रमीें करियै डाक्टरी दी परीक्षा पास कीती साढ़े इक तूं इक लाजबाब स्कूल ऐ बैह्तरीन पढ़ाई होंदी ऐ और ऊत्थै टीचर बी बड़े अच्छे न और जेह्ड़ा साढ़े ऐ हून ते बड़े सारे स्कूल न जम्मू प्रांत च जि'यां रिहाड़ी च हाई सकैंडरी स्कूल ऐ केनाल च हाई सकैंडरी स्कूल केनाल रोड़ हाई सकैंडरी स्कूल ऐ और साढ़े सिटी दे जेह्ड़े दो पराने स्कूल न में तुसें ई पैह्लें बी सनाया श्री रणवीर मल्टी लिट्रल और मुबारख मंडी हून एह् इन्ने स्कूलें दी खास गल्ल ए ऐ ते बड़े पराने न पर इत्थै आधुनिक हर फैसीलिटी ऐ हर तरह् दे कम्पयूटर बच्चें ई प्रोवाइड कीते जा दे स्मार्ट बोर्ड न सारा कुछ इद्धर ऐ तो एह् पराने बड़े पराने होन कन्नै कन्नै बी इत्थै हर इक नमीं स्हूलतां बी हैन और हून जम्मू शैह्रै च बड़े सारे पब्लिक स्कूल बी आई गेदे न जेह्ड़े कि फीसां मतियां लै दे न में आखना चाह्न्नी आं कि ड्रैक्टर स्कूल ऐजूकेशन ई दिक्खना चाहिदा कि ओह् किस स्तर दी पढ़ाई करोआ दे न और क्या वाक्या ई उं'दी इन्नी फीस लैना जायज ऐ जि'यां उं'दे च जोधामल स्कूल ऐ हैरीटेज स्कूल ऐ जी डी गोयनका ऐ दून स्कूल ऐ और साढ़ा नागमनी स्कूल ऐ केसी इंटरनैशनल ऐ के सी पब्लिक स्कूल ऐ वैसे ते सारे स्कूल अच्छे न पर एह् एह् ऐ की

की ऐ ते सारे दी क्वाल्टी ऐजूकेशन ऐ अस कोई बड़े शैह्रें च जाई निं अपने बच्चे पढ़ाना चाह्ंदे साढ़े अपने शैह्र च अच्छे स्कूल न गौरमैंट स्कूल बी बड़े अच्छे न और प्राइवेट स्कूल बी बड़े अच्छे न पर प्राइवेट स्कूल दी फीस जेह्ड़ी ऐ ओह् मुद्दे नजर रक्खनी चाहिदी ऐ ठीक होनी चाहिदी ऐ फीस और जेह्ड़े के साढ़े पराने स्कूल न जित्थै साढ़े माता पिता होर बी पढ़े दे न ओह् बड़े गै अच्छे न और अजकल बी बच्चे उद्धर पढ़ियै कुछ न किश जरूर बनदे न ते जै हिंद